हलो सुविगी मां अधु कलाकु पहिरियों ॿ चीज़ सैंडविच जो ऑर्डर कयो हुयो मुंहिंजो नालो आहे राजेश वाधवाणी मां गोल्ड मैदान ते मोनिका अपार्टमेंट में ॿ सौ हिकु नंबर फ्लैट में रहंदो आहियां अञा ताईं काई ख़बर न पई त मुंहिंजो ऑर्डर जो छा थियो मां अञा ताईं वेट पियो कयां ऐं टाइम हेॾो वधन्दो वञे मूंखे पिण बुख बि लॻी आहे पर इहो न समिझ में आयो त मुंहिंजो ऑर्डर में हेॾो लेट छो थो थिए पियो जेतिरो थिए प्लीज़ कोशिशु करे जल्द सां जल्द मुंहिंजो ऑर्डर पहुचाइण जी कोशिश कयो थैंकयू